सांप और कीड़े और कोई जानवर हमें ना काटे हमें सुरक्षित रहने के लिए दो तीन नियम अपनाने चाहिए सब से पहले हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर सांप का इलाक़ा हो जैसे कि खेत हो जहाँ पानी हो जहाँ जंगल झाड़ियाँ हों उस जगह पर हमें जल्दी नहीं जाना चाहिए अगर हमें वहाँ पर ज़रूरी काम है तो सब से पहले हमें एक बूट पहनना चाहिए जो कि हमारे घुटने तक आए हमें जूते पहन के रखना चाहिए और नीचे देख कर चलना चाहिए कि अगर हमारे पैर के नीचे कोई भी जानवर ना आए जिस से वो हमें काट ले अगर हमें सांप ग़लती से काट लेता हैं तो हमें सब से पहले जिस जगह पर काटा है उस के थोड़ा सा ऊपर ज़ोर से कपड़ा बांध देना चाहिए कि जब तक सांप का ज़हर ऊपर ना पहुंचे और तुरंत जा कर अस्पताल में दवा कराना चाहिए जिस से हम बच सकते हैं